नमस्ते मैडम भदोही से बोल रही हूँ मैम बताइए आपका कहाँ से बात कर ही हैं मैम मैं आशा बोल रही हूँ आपके यहाँ डिलेरी है कोई आपको चेक कराना है कोई मुझे भी डिलोड़ी कराना है तो बताइए आप किस अस्पताल से बो आप किस अस्पताल से बोल रही हैं हाँ तो क्या क्या करना है

हमें डेट मिला हो आठ तारीख़ को हमे डेट मिली है आठ तारीख़ को हाँ जैसे कि वह जो डिलोड़ी होगी आठ तारीख़ को होगी तो कब आएँ तो किचेन का कोई जो है ता मतलब है ही कौन कौन महिला है जैसे कि कौन नर्स है क्या नाम है उसका तो तो ठीक है नमस्ते